हमारे जोधपुर में ऐसे बहुत से उल्लेखनीय स्थल चिन्ह पर्यटक स्थल रहे हैं जिसमें मेहरानगढ़ फ़ोर्ट है मंडोर गार्डन है पंचेटिया हील है और पंच कुंडा है और तोरची का जालरा ये सब भी चीज़ें है ना मतलब गार्निसा का महल है ये सब चीज़ें राजा महाराजाओं के टाइम से इनके रहते हुए बनाई गई थी तो ये काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं देश विदेशों से लोग देखने भी आते हैं और इन स्थानों की बहुत इनके पीछे की घटनाएँ रही है ऐतिहासिक घटनाएँ रही है लोग इनको इन चीज़ों को जानने का भी उत्साह उनमें रहता है बहुत सारे ऐसे ऐसी झीलें हैं ऐसी बावड़िये हैं ऐसे कुएँ हैं जो राजाओं ने अपनी रानियों के लिए बनवाई थी तो उनकी भी एक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं उनकी कहानियाँ हैं ये भी लोगों को बताई जाती है और और भी ऐसी बहोत सी चीज़ें हैं हमारे जोधपुर जिले की जहाँ ओसियाक का मंदिर है ओसिया है त्यूरी है यहाँ पे भी लोग काफ़ी आते हैं ये भी हमारे राजाओं के टाइम से है तो जोधपुर में ऐसी बहुत सी चीज़ें है जिनको पर्यटक पसंद करते हैं उनको देखने का उत्साह रहता है उनकी ऐतिहासिक कहानियों को जानने का उनका जो क्रेज रहता है और लगभग यहाँ की पहनावे की बात करें तो यहाँ शाही अंदाज के कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं राजपूती पोशाकें हैं पुरुष साफ़ा पहनते हैं और भाषाओं में मतलब भाषाओं में भी हमारे शाही अंदाज रहता है मतलब मान सम्मान लोगों को उनकी बातों हमारी भाषाओं से ही लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ की भाषा बहुत मीठी है और आव भाव आदर सम्मान वाली हमारी जोधपुर की भाषा है